आं फालें गंसे बायदोंमोन ओह फालेंखौ बायनानै बासिनायावथ' ओरैनो मोजांमोन खिन्थु दा न'सिम लाबोनानै नुफैनायाव आङो बै फ्लाइ बडखौ माबा गुन सुनायसो मोनबाय आरखि आं ओमफ्राय दा मोजां रोखोम जायासै आरो दामजों आरो आंनि फसायनायजों फसायनायालाय फसायदोंमोन फसायनानै लाबोखादों थथाफिव माने बै फ्लाइउदखौथ' नों सिङाव नायनाय जायाना गुन अरदों ना मादों दा बे गुन अरनायखौ आङो दा दासो नयाव लाबोनानै नुसनफैबाय मानि ब'नानैसै आरखि जिनिसखौ लेथ्राखौ आं दासो नुबाय आरखि दा बायना लाबोनायावथ' दाम दर खालायनानै लाबोबाय दाथ' बेबो सोलाय जाफिना नालाय बे खिनियानो आरो